ایک بار میں کسی کے گھر تھا اپنے فرینڈ کے تو وہاں پر ایک بک رکھی ہوئی تھی تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن میں اس کو کہیں کہیں سے پڑھ رہا تھا میں نے اس کو لاسٹ سے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جو ابا تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے تھے میں نے اس میں پڑھا کہ وہ بہت روتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی تو وہاں تھوڑا سا اموشنل ہو گیا تھا بس وہی کتاب میں نے پڑھی ہے تھوڑی بہت